پہلے کے زبانے میں ٹیکنالوجی کا اپیوگ نہیں کیا جاتا تھا ٹیکنالوجی پہلے کے زبانے میں کوئی بھی لوگ نہیں جانتے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے یہ

عورت مرد سب کو اچّھے طریقے سے پتہ ہے ٹیکنالوجی کیا ہے آج پہلے کے دور میں پنکھا ہاتھ سے ڈولایا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں اے سی اور ٹیبل فین وغیرہ آگیا ہے

لوگ پہلے کے دور میں ڈبیا اور سے پڑھائی کیا کرتے تھے اور کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آدمی آسانی سے پڑھائی بہت پڑھائی کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن آج کے دور میں پڑھائی کے پڑھائی کے سمے ڈبیا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے بلب وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر لائٹ چلا بھی جائے تو انورٹر وغیرہ کا اپ استعمال کیا جاتا ہے پہلے زبانے میں ٹیکنالوجی کا اپیوگ بالکل بھی نہیں کیا جاتا تھا